گڈ ایویننگ جی کیا پرابلم ہے جی آج تو آپ کا میچ تھا پگ بادھا ہو گئے ہیں تو یہ سونگ کو ان سونگ کو فیس کرنے میں تو یہ پرابلم کافی وقت سے تمہیں آ رہی ہے اور میں سوچ رہا تھا کئی بار میں نے سوچا کہ جو ہے کچھ جو ٹپس ہیں اِس کے متعلق جو جس جو اسٹرگل کر رہے ہیں اِس سے آپ اِس سے باہر نکالنے کے لیے میرے پاس کچھ ٹپس تھا میں بہتر ایک موقعے اور وقت کی تلاش میں تھا بہر حال اب آپ نے آج کال کر ہی دی ہیں اور آج بھی چونکہ آپ کو جو ہے پرابلم کا سامنا کرنا پڑا ہے اِس سے اپنے آپ کو وکٹ گنوانی پڑی ہے تو ایک بات کا خیال رکھیے ان سونگ جو ڈیلیوری آپ کو فیس کرنے میں جو آپ کو اسٹگلنگ اسٹگل کر رہے ہیں آپ تو اِس کے لیے جو آپ گیند باز کے جو ہے ہاتھ کو آپ جو ہے پڑھنا بہت ضروری ہو جا تا ہے گیند باز جب امپائر کو کراس کرے تو آپ جو ہے آپ کو جو ہے پورا جو فوکس جو ہے آئی کانٹیکٹ آپ کا جو ہے ایک دم بال پر اُس کے ہاتھ پر ہونا چاہیے انگلیاں جب بال گیند باز پھیرتا ہے تو دیکھیے کہ وہ انگلیاں جو ہے دائیں طرف پھیر رہا ہے گیند کے اوپر کہ بائیں طرف پھیر رہا ہے اگر وہ انگلیاں دیکھیے دائیں طرف سے پھیر رہا ہے تو اُس کا پکّا اِس کا مطلب ہے کہ وہ گیند ٹپا کھانے کے بعد پچ ہونے کے بعد بہت تیزی کے ساتھ اندر آنے والی ہیں تو آپ جو ہے فوراً جو ہے اگر آپ جو ہے تھرڈ اسٹمپ پر کھڑے ہیں تو فوراً جو ہے آپ بڑھ کر کے جو ہے ہمارے خیال سے آپ فسٹ اسٹمپ پہ آ جائیے اور فسٹ اسٹمپ پہ آنے کے بعد ہلکی سی چہل قدمی کر لیجیے ذرا سا جو پیر کو باہر نکالیے آپ سونگ کو جو ہے سونگ کو ختم کریے سونگ کو ہونے کا اگر موقع آپ وہاں پر دیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ جو ہے ایل بی ڈبلیو ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں تو سونگ کو ختم کرنے کے پہلی بات تو آپ کو گیند کو پڑھیے اُس کے ہاتھ کو پڑھیے گیند باز کے اُس کے بعد فسٹ اسٹمپ پہ آ کر کے فوراً تھوڑا سا اِس پہ جو ہے چہل قدمی کر کے آگے نکل کر کے بال پچ ہوتے ہی اِس کو آپ جو ہے کھیل جائیے یا ڈفنس کر دیجیے یا کھیل جائیے یعنی سونگ کو ختم کر دیجیے اگر آپ بیک فٹ پہ جائیں گے اُس گیند پر اور آپ نے ہاتھ بھی نہیں پڑھا اور بیک فٹ پر بال کو دیکھا پچ ہوئی اُس کے بعد آپ بیک فٹ پر آ گئے کھیلنے کے لیے شاٹ بنانے کے لیے گیند تیزی کے ساتھ آپ کے جو ہے پیر سے ٹکرا جائے گی اور آپ کو جو ہے اِسی طریقے سے یہ یہ پرابلم جو آپ کی باقی رہے گی اور اِسے جوجھتے رہیں گے آئی تھنگ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ جو ہے اِس کا دھیان رکھیں گے آئندہ آل دا بیسٹ آٮٔی وش یو نیکسٹ میچ ہے ایز آ